भारतीय फिल्मों और संगीतों के बारे में मैं बहुत कुछ सोचता हूँ और उनसे बहुत सी चीज़ें लेता भी हूँ और मुझे बहुत तरह की मैंने बहुत तरह के फिल्में भी देखी हैं और मेरी बहुत सीरीज भी देखी हैं मेरा सबसे पसंदीदा ऐक्टर सन्नी देवल हैं और मैं अधिकतर उसी की फिल्में देखता हूँ मुझे सबसे फिल्मी गाना सुनना सबसे ज़्यादा पसंद हैं और मैं सबसे पसंदीदा गायक उदित नारायण हैं